हमसब दू तरहके अथी बगीचा लगबैली फूलके जैसे एकठो गमलामे भेलै एकठो जमीनमे भेलै तऽ गमलामे भेलै जे उ कहींपर भी हम रख सकलियै हऽ गमला किधरो रख सकलियै हऽ लेकिन धरतीपर जो रोपबै उ स्थायी रहैके चाहिए लेकिन अइमे ई दुनूमे ई अन्तर होइ छै जे गमलावला जादे विकसित नहि कयलक उ छोटा ही छोटा ही फूल ओइमे रोपेलक जे ताकि कहींपर भी ओकरा गमलाके एक जगहसँ दूसरे जगह तक उठा करके हम रख देलियै आइ धरती पर जे रोपली से बड़ा बड़ा भी थोड़ा फूलके पेड़ होयलक मोटा मोटा भेलक थोड़ा जादे उ चतरलक फैललक आओर फूल भी ओकर अच्छा होयलक तऽ दोनोमे एही अन्तर हय लेकिन दोनो तरहसँ लगबैली लेकिन धरतीवला जो हय अगर जगह हय जकरा पास उ धरतीपर लगेलक तऽ उ जादे अच्छा रहलक बेसी दिन भी टिकलक जे गमलामे रोपैलक उ उतना दिन तक जादे दिन तक नहि टिक पयलक उ फूल लेकिन फिर भी उ फूल अच्छा होइ छै ताकि जहाँ मन हए तहाँपर हम गमला रख सकली हऽ घरके शोभाके अन्दर रखु बाहर रखु जिधर मन हय तिधर रखु लेकिन धरतीपर के जे अगर फूलके पेड़ हम रोपबै तऽ उ जहाँ स्थायी होतै जमीन ओकरा रोपै लायक तहींपर हम रोपबै ओकरा